मुंहिंजे घर जे रंधिणे में जाम अपलाइंसिस आहिनि जीअं त मिक्सर ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओविन सोलर बि आहे इंडक्शन बि आहे जेॾी महिल असांखे कुझु पीसणो हूंदो आहे जीअं त चटनी थी टमाटा थिया या बि॒यो कुझु पीसणो आहे त असां मिक्सर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं अगरि कंहिंजो बर्थडे आहे घर में त असां ओविन में केक ठाहींदा आहियूं घर जो ठहियलु केक स्वादिष्ट त हूंदो ई आहे उन सां गॾु गॾु सिहतु लाइ बि डा॒ढो सुठो हूंदो आहे ऐं हिन जे अलावा अगरि गैस सिलेंडर केडी॒ महिल ख़लासु थी वेंदो आहे त असां पांहिंजो खाधो इंडक्शन ते रधींदा आहियूं ऐं हुनजे अलावा केडी॒ महिल लाइट बि न आहे ऐं गैस सिलेंडर बि खलासु थी वियो आहे भगवान न करे ईअं थिए पर त असांखे सोलर सिस्टम बि आहे त असां सोलर सिस्टम ते पांहिंजो खाधो रधींदा आहियूं